अहाँ इलाकामे हम् हमर इलाकामे परिवहन मतलब कि जगह जगहपर एहन जगह अथी सभपर आब रास्ता अच्छा बनि गेलै हन संसाधनके केन्द्र बनि गेलै हन तकर जाय अबयमे असुविधा छलै तकरा सुविधा भऽ गेलैए जगह जगहपर बस लागय लगलै ऑटो लागय लगलै बस किराया सभ एकदम सही सहीपर जगहपर जाय लेल कोइ तरहके कठिनाइ नहि भऽ रहल अछि सड़कपर जाय लेल साधनपर जाय लेल आओर हर जगह जाय लेल सुरक्षाके लेल आब कोइ प्रकारके दिक्कत नहि भऽ रहल छै